ہیلو ہاں بھیا آپ سویگی سے بول رہے ہیں میں نے ابھی فوراً ایک آڈر کیا ہے جوکہ ہے پیزا کا اور آپ ڈیلیوری بوائے بول رہے ہیں تو مجھے اپنا جو ایڈریس دیا تھا آپ کو ڈیلیوری کرنے کا وہ چینج کرنا ہے تو آپ ایسا کریں کہ میں نے جو ایڈریس دیا تھا آپ کو وہ اٹوا ہدایت اللہ مکان نمبر پانچ سو گیارہ دیا تھا لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا آڈر جو ہے وہ آپ ڈومریا گنج کے اندر لے آئیں سبحان اللہ چچا کے گھر کے پاس لے آئیں پانچ سو بتیس ان کا گھر نمبر ہے اور آپ مجھے لا کر پلیز یہاں دے دیں بڑی مہربانی ہوگی مجھے کچھ کام اچانک پڑ گئے جس کے وجہ سے مجھے ڈومریا گنج آنا پڑا اس لیے مجھے اب وہ آڈر ڈومریا گنج ہی میں چاہیے تو آپ برائے مہربانی یہاں تک لے آئیں بڑی مہربانی ہوگی